पहीले जे घर मे झाड़ू पोंछा करै छलीय तऽ ओहिमे चिकनी मिट्टी सभसे सभ दऽ के झाड़ू पोंछा करै छलियै ताकि ओ आ मतलब लाभ ओहिसॅं हमर सभके सेहत पर असर परै लेकिन आब लोग ओहिमे घर द्वारिमे टाइल्स लगबै छै ओहि पर लोग झाड़ू पोंछा करै छै लेकिन ओहियोमे ओहिसँ ठीक छै ओ करै छै लेकिन ओहोसॅं जे पहीने जे मिट्टीसँ करै छलै तऽ वएह चीज आब ओहि तरीकासँ करै छै जाहिमे की फिनायल तरह तरहक केमिकल यूज कऽ कऽ लोग झाड़ू पोंछा करै छै आओर एक बेर नहि घरमे करीब तीन बेर चारि बेर ओ फिनायल दऽ कऽ तरह तरहक केमिकल दऽ कऽ लोग झाड़ू पोंछा करै छै ताकी जे गन्दगी या तरह तरहके कीटाणु या किछु भी चीज अगर आबि रहल छै तऽ ओ चीजसँ ओकर मतलब खत्म भऽ जाइ पहीले जे छलै आसानी छलै जे गोबर वगैरह या मिट्टी वगैरह किछु भी चीज अगर यूज करै छलै तऽ ओहिसँ कीटाणु वगैरह मरै छलै लेकिन आब बहुत किछु चेंज भेलै ताहिके कारण ओ इहो चीज चेंज भेलै झाड़ू पोंछा लगेनाइ ताकी चेंज भेलै लेकिन फिर भी लोक ओहिसँ जुड़ल छै जे स्वास्थ्यमे लाभ केना होइ हानि केना होइ ताहिके कारण लोक तरह तरहक केमिकल दै छै बहुत सारा चीज एहन आबि गेल छै साइंससॅं जुड़ल छै या जे भी किछु से जुड़ल छै तऽ ओहिके कारण लोक केमिकल आओर फिनायल सेनिटाइजर आओर भी चीज सभ अपन दऽ कऽ यूज़ केलक आओर घरमे तीन बेर चारि बेर पाँच बेरि झाड़ू पोंछा जरूर कयलक